म्हाका प्रवास करपाची खूब सवंय चडशें हांवें रेल्वेनूच प्रवास केल्लो आसा म्हाका हुस्को जाला आतां कित्याक काय म्हणल्यार ओरिसाक फाटल्यां दिसांनी एक रेल्वेचो अपघात जाल्लो ताका लागून म्हाका आतां खूब भंय दिसता खंयच प्रवास बी करपाक आनी बसींत बी वयतलें म्हणल्यार म्हाका बस लागता उल्टी येता ताका लागून म्हाका चड हुस्को जाल्लो आसा आनी हांव आतां विमानांत वचपाक सोदतां